मां पढ़ाई त ॿारहनि क्लासनि ताईं कई आहे ऐं ॾाढी सुठी ऐं सुहिणे नमूने कई आहे ऐं मां इंग्लिश में ॾाढी मस्तु स्पीच करे वठंदी आहियां ऐं मूंखे इंग्लिश ॾाढी सुठे सां ईंदी आहे हिंदी बि ॾाढी सुठे सां ईंदी आहे ऐं मां लिखी पढ़ी ॻाल्हाए बि वठंदी आहियां हिंदी इंग्लिश बई ऐं ॾाढे सुठे नमूने सां ऐं नौकिरी त मां ॾाढी हिकु टेलरिंग जी ॾाढी सुठी कई आहे टेलर आहियां ऐं मां जॾहिं मूंखे सुठी मां सुठी बि हिक नौकिरी मिली हुई सेलिंग जी मां कपिड़े जे वापारी वटि लॻी हुअमि हुते मां ॾाढे सुठे नमूने सुहिणे नमूने मां इहो सेल्समैन जी कई आहे जींसूं टीशटियूं लेडिस साड़ियूं दुपटा सब ॾाढे सुठे नमूने मां हुननि जा सेल कया हुआ